सोरनिबा मेथाइ खननाय रोजाबनाय मोसानायफ्रा सुरफ्रा थिग जायाखैब्ला जों इसे गोरों हिसाबै जोङो बा सोरनिबा खननायखौ खोनानायजों लोगोसे ग्रोब ग्रोब गोरोबफालांनो थाखाय जोङो बिसोर रोङै मानसिखौ इसे सुद्रायनांगौ आरोखि नोंना जायाखै नोरैबायदिसो नेरैबायदिसो होन्नानै जोङो फोरोंलांनो थाखाय जों सेस्ता खालामनांगौ आरो बे रोङै मानसियाबो जोंनाव सोंनांगौ जादों ना जायाखै माब्रै खनबा माब्रै मोजां जागोन जेराव मेथाइयानो जायाखै जों बेखौ फोरोंलांनांगोनबो बे मेथाइखौ मोजाङै सोलोंनो खननो रोङाबा जुदि सोरबाफोर मेथाइ रोजाबगिरिफोरनाव रोजाबफाहैनो हागोन बा इसे सोलोंनानै लाहैनो हागोन गोरोंफोरनाव सोंनानै लानो हागोन मालायनि खोना खननायखौबो खोनासंनानै लानो हागोन अब्लाना बे गासैबो मेथाइफोरा मोजाङै सुर होनानै खननो हागोन आरो बे मेथाइखौ